हैल्लो हांजी डाक्टर साह्ब तुसें पैह्लें जेल्लै सनाया असें तुसें बाह्वे आह्ले मंदर दा थोह्ड़ा जिक्र कीता हा हांजी मिगी ओह्दे बारै सनागे हांजी अच्छा

ठीक ऐ अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा

में सुने दा उत्थै कोई में सुने उत्थै कोई छिल्लियां चाढ़ने दी प्रथा बी ऐ

अच्छा मतलब इ'यां कम्बे जन चलो शुक्रिया असें ई इतनी जानकारी देने लेई

अच्छा चलो चलो हून आए दे आं दिक्खना ते है गै चलो शुक्रिया सर शुक्रिया शुक्रिया सर